हम हम बोल सकते है मैडम हम बिहार से है हर छठ पूजा में पहले तीन दिन का होता है उसमें नहा खाए के पहले गे गेहूँ धोते हैं नहाकर पूरे विधि के साथ छठ पूजा बिना लहसुन प्याज़ लहसुन के खाना बनाकर खाते हैं उसके बाद हम घर आकर उसके बिहान खरना करते हैं जो तसमाए और रोटी बनाकर छठ माई के चढ़ाते हैं उसमें नहाकर धोती पहनते है पूरा पूरा कपड़ा पहनते हैं तब जाकर पूजा पाठ पूरे करते हैं और बिहान हो के पैर छु ओके उसके बाद छठ पूजा नदी पर जाकर पूरे सजाकर घाट बनाकर तब छटी माई के सूप में खजूर बनाकर सजाते हैं तब करते हैं पूजा छठ माई के हाथ उठाते हैं नहाकर और उसके बाद परसु के फ़िर परसु होकर वहाँ जाते हैं तो सूरज भगवान के अरघ उठाते हैं और अरघ उठाकर तब सब पूजा सफल होता है हाँ तो नहा खाए के हाँ और जिस छठ माई बनाते है रोटी बनाते हैं और सात वह पूजते हैं पोअरा अगरबत्ती और बार के केला छिलके उस पर चढ़ाकर तब अरघ अरघ देते हैं तीन बार और तब पूजा करके और और खरना करते हैं और खरना करके बच्चे को प्रसादी बाँटते है प्रणाम करके पूजा हाँ मिठाई उठाई बनाते हैं फल फूल पाँच रंग के फल फूल चढ़ाते हैं जैसे में नारियल आ नारियल ईख सेव जितना भी अन्य प्रकार के चीज़ मिठाई उठाई सब चढ़ाते हैं बनाई के खजूर और अपना मन से केवल टिकिया विकिया सब बनाकर चढ़ाकर तब और सूर्ज भगवान की अरघ उठाते हैं हाँ उसी हाँ हाँ पूजा करके और सबको प्रसाद उरसाद अपन बाँटने लगते है और सब तरफ जहाँ होता है वहाँ बाँटते हैं हाँ जल अर्पित करते हैं हाँ हाँ सबको अपने से बड़े आदमी को खाना ओना खिला देते हैं बच्चे को खाना खिलाते हैं तब अपने आप पानी और भोजन ग्रहण करते हैं ठीक ओके बाय